رشین کے ایك ناول نگار گزرے ہیں ان کا نام میکسیمم گورکی ہے ان کا ایک ناول ہے ماں اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوا کافی اچھا ناول ہے اور میں چا ہوں گا کہ سب اس کو پڑھیں اور کافی اس کو شہرت ملی اس ناول کو تو یہ میرا ایک ذاتی جس کو میں نے پڑھا ادر زبان میں